हँ जे ओ वॉशिंग मशीन के बारे मे बात केनाइ रहै हँ हँ हँ हँ हँ तऽ ओ ओ वॉशिंग मशीन जे छै तऽ मतलब ई खराबी की छै ओ वॉशिंग मशीन मे से ठीक छै की नहि हँ हँ हँ हँ हँ तऽ ओ वॉशिंग मशीन जे छै मतलब ओकर ओ कपड़ा जे धोए छियै वॉशिंग मशीन मऽ तऽ ओहिमे अथी सँ मतलब ओ बन्द कऽ दै छियै नहि तऽ वॉशिंग मशीन मतलब ओ अपने मने कपड़ा पूरा धूलै जाइ छै हँ तऽ ओ जे अथी छै वॉशिंग मशीन के जे अथी छै से ओ सब किछु तऽ ठीके ठाक यऽ ने हँ हँ हँ हँ वॉशिंग मशीन मे कपड़े जे खीचै छियै तेकर बाद तऽ आओर किछो नहि बस तेकर बाद ओहिमे आओरो रहे छै सूखैके व्यवस्था सब सेहो रहे छै वॉशिंग मशीन मे हँ हँ हँ बिजलिए पर चले छै ई वॉशिंग मशीन हँ हँ बिजली पर चले छै वॉशिंग मशीन हँ हँ हँ हँ नहि मतलब ओ ओकरा जेना अपना सब चोट दै छियै ने खीचै छियै ने कपड़ा के कल पर तऽ ताहिके बाद जे तऽ ओनहेते एगो मतलब खीचै बला एक आओर दोसर क्वालिटीके एगो मशीन आबै छै वॉशिंगे मशीनमे दोसर दू अथी के छै मतलब ओहिमे अहाँके पनि दैत ताहि के बाद फेर ओहिमे सँ फेर अहाँ दोसर मे दियौ तब ओहिमे सँ अहाँके पूरा बूझियौ कपड़ा सूखा जाइ छै जेना हम अहाँ रौद मे कपड़ा सूखबै छियै तेनहेते ओहिमे वॉशिंग मशीन मे सेहो होइ छै सूखबयो के व्यवस्था छै वॉशिंगे मशीनमे हँ हँ हँ हँ हँ हँ से तऽ छै ई वॉशिंग मशीन अहाँके नओ दस हजार दस हजार टका तऽ पैरे जेतै की की कहै छियै हँ हँ नओ दस हजार टका तऽ पैरे जाइ छै

हँ हँ चलू तहन ठीके छै चलू तहन ठीक छै ठीक छै ठीक छै तहन ठीक छै